हम जतय निवास करैत छी ओ कोशी इलाका अछि एहिठाम कबई सिँही माँगुर टेँटा बुआरी भुन्ना खेसरा पोठी माछ बहुतायतमे भेटैत अछि आ जे माछ एहिठाम भेटैत अछि ओकरे माँग एहिठाम बेसी छै कियाकि आइ काल्हिक युगमे हैदराबादी माछसभ उतरय लागलै जाहिमे स्वादक अभाव छै तऽ एहिठाम बेसी लोकक माँग रहैत छै कि हमरा कबइ भेटय हमरा माँगुर भेटय हमरा सिँही भेटय हमरा टेँटा भेटय आब जब एहिसभ माछमे कोनो नहि भेटलै तऽ लोक खेसरो पोठीपर अपन मुँह थोथरि लैत छथि मुख्य रूपसँ एहिठाम जाल वा वँशी के उपयोग होइत छै ओ वँशीमे चाली या आटाके प्रयोग कए कऽ छोटसँ पैघ माछकेँ बझायल जाइत छै तऽ ओहि जालमे या वँशीमे मुख्य रूपसँ गरइ सौराठी बुआरी भौरा या अनेक प्रकारके मछली लोक फँसाबैत छथि जालमे पैघो पैघो मछली बुआरी हुए भुन्ना हुए लोक तऽ सहत या कपछासँ भी मछली मारय के क्रिया करैत छथि एहिठाम माछ जे लोकल माछ छै जे एहिठका धार पोखरिक छियै एहिठकाके दाम बहुत अधिक छै ओ जेना माँगुर माछ छै छओ सए रुपए किलो भेट सकैए कबइ यए तीन सएसँ चारि सए रूपए किलोके दरसँ भेटैत छै लेकिन खेसरा पोठी छै ओ अस्सीसँ सएके प्रति किलोके दरसँ भी भेटैत छै